आं संनो मोजां मोननाय ओंख्रिया नारजि आरो अनला मानो होनना बुङोब्ला बियोथ' जोंनि बर' हारिनि ओंख्रिखा आरो संनायावबो इजि दसेनो जायो नारजि ओंख्रियाथ' खारै होना दसे खोबना दोनना खारैया मोजां अरोबानो दसेनो गेब्लेयो बिनि उनाव अमाखौ एउना मोजाङै खारै नारजिखौ खारैखौ एरग्लिना सनबार होयोब्लानोथ' दसेनो मोनो आरो अनला ओंख्रिआबोथ' बिदिनो दसेनो मोनो बिनि थाखायनो आं नारजि अनला ओंख्रिखौ संनो मोजां मोनो मानोना थाबबो मोनो जोंनि बर'नि फेब्रेट ओंख्रिखा